ہمارے علاقے کے اندر نقل و حمل کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں جیسے میٹرو میٹرو نے لوگوں کا سفر بہت آسان کر دیا ہے جیسے سفر بھی جلدی پورا ہو جاتا ہے اور میٹرو بہت جلدی ترقی کر رہی ہے دہلی میں اور میٹرو میں ہر مذہب کا انسان آسانی سے سفر کر سکتا ہے اور مجھے بس وغیرہ سے زیادہ میٹرو کا سفر زیادہ اچھا لگتا ہے